हाँ और भंवर जी प्रणाम भंवर साब हमको बाटा कंपनी का एक अच्छा सा नौ नंबर का जूता बताइए हाँ जी हाँ बाटा कंपनी का बढ़िया एकदम ज़बरदस्त हो ना नौ नंबर हाँ जी हाँ

हाँ तो भई यार सभी दिखा दो बढ़िया नई नई डिज़ाइन का तो उसमें से मैं पसंद कर लूंगा तो बढ़िया रहेगा भैया साइज़ है नौ नंबर का जूता दिखाइए आप हाँ जी एकदम शादी के लिए हो ना एकदम ज़बरदस्त मज़ा आ जाना चाहिए पहनने में और दिखने में भी बहुत अच्छा हो ना नहीं नहीं मेरे लिए है

बाटा का और इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं कलर भैया दूसरा इसमें दिखाओ ना कलर नहीं नहीं ब्लैक में दिखाओ ब्लैक में हाँ जी हाँ दिखाओ नए नए

हाँ नहीं भैया अब बहुत अच्छा लग रहा है बाकी आप सेगा का बता रहे थे वो अलग बताओ उसको देख लेते है अपन फिर पसंद करलूँ आओ जी आओ सेगा का दिखाओ भैया लाल वाली में लाल कलर में दिखा सेगा का लाल कलर में नौ नंबर हाँ न्यू डिज़ाइन में बताइएगा भैया पुराना वाला नहीं जी आओ बुला लो आप जब तक के आप और दूसरा बता दो तो यदि उसमें से पसंद आ जाता है तो अपन उसमें से ले लेंगे आपके पास पैरागौन कंपनी का नहीं है क्या हाँ हाँ

ये बाकी उसका कलर पसंद नहीं आ रहा है ना भैया नहीं आप हमको सेगा का बता दो रेड में न्यू डिज़ाइन का होना और साइज़ होगा नौ नंबर हाँ जी हाँ ठीक है भैया बाकी बड़ा हो रहा है नौ नंबर बहुत बड़ा हो रहा है इसमें हाँ दिखा दो वो पैरों में फ़िट आ जाना चाहिए वैसे हाँ ये ठीक है भैया बाकी यहाँ से वो थोड़ा डैमेज है यहाँ से हाँ दूसरा दिखा दो भैया और दूसरा आप बता रहे थे ना नाइकी में पैरागोन में पैरागोन का दिखाओ न भैया पैरागोन का बहुत अच्छा होता है हाँ नहीं ये बहुत बढ़िया भैया हाँ ये कितने का पड़ेगा भैया एक हज़ार भैया एक हज़ार बहुत ज़्यादा हो रहा है ना हाँ हाओ ठीक है भैया पैक कर दो आप हाँ हाओ ठीक हाओ भैया धन्यवाद हाओ